राज्य में ॾिसूं त सरकार नंढे नंढे धंधे वारनि खे इलाही मदद कंदी आहे जीअं त पाण ॾिसूं त पंहिंजा श्री श्रीमती निर्मला सीता रमन ऐं पंहिंजा श्री वॾा प्रधान नरेंद्र मोदी नंढे धंधनि लाइ इलाही स्कीमूं बि कढंदा आहिनि जीअं त पा उधयम आधार खे ॾिसी वठूं त उधयम आधार जी स्कीम जे अंदरु सरकारनि हुननि लाइ हैल्प कढी आहे छो त पा ॾिसंदा आहियूं की घणेई नंढा वापारी धंधो त कंदा आहिनि पर साम्हूं उन्हनि खे उहो पैसनि जे रिकवरी टाइम सां न मिलंदी आहे जंहिंसां उहे पंहिंजे धंधनि में टाइम सां इंवैस्ट कोन करे सघंदी आहे अटले पंहिंजे वॾा प्रधान सरकारु हीउ नेमु कढियो आहे की जेतिरा बि उधयम आधार में रजिस्ट्रेशन कंदा आहिनि अगरि उन में त उन्हनि खे नवे ॾींहनि जे अंदरु अंदरु उन्हनि खे पैसा ॾियणा पवंदा आहिनि जंहिंसां त उहे पंहिंजे पैसनि जो रोटेशन फिराए सघनि ऐं धंधे में इंवैस्टमैंट ऐं धंधे में हिननि जे पैसनि जो रोटेशन थिए त उहो धंधे में पंहिंजे अॻियां प्रगति करे सघनि ऐं ॿिए ॻाल्हि चवां त सरकारु इन जे अलावा बि घणेई सुविधाऊं प्रवाधान कंदी रहंदियूं आहिनि जीअं त बैंक में पा वञु त जेका बि स्टार्टअप कंदा आहिनि अॼुकल्ह जा तव्हां नौजवान ॾिसो त उन्हनि नौजवाननि वटि दिमाग़ त आहे टैलेंट त आहे पर उन्हनि वटि पैसो न आहे त सरकारु उन्हनि लाइ उधयम आधार लोन जो बि प्रवाधान कंदी आहे जंहिंसां त हुननि खे लोन ॾींदी आहे ऐं उन लोन ते साल सुधी कोई बि ब्याज न अटले कि ब्याज फ्री लोन ॾींदी आहे तव्हां त जंहिंसां हूअ अॻियां धंधो करे सघे ऐं हुन धंधे मां कमाए करे पोइ साल खां पोइ उन मथां ब्याज लॻाईंदी आहे त अहिड़ी सभु स्कीमू सां घणेई हैल्प मिलंदी आहे मदद मिलदी आहे नंढे धंधे वारनि खे प्रोत्साहन थियण लाइ धंधो करण लाइ